नोङो साहा बिफां फानग्रा ना आंनोहाय साहा बिफां नांगौमोन आंनोथ' नैरोजासो साहा बिफां नांगौमोन आंहा हायाबो गुवारथार ना गायनो थाखाय गोबाङैनो नांगौ जादों फांसेआव बिसिबां लागोन औ दसथाखाया बांद्रायगोन नामा थाइबासोनि होदो आंथ' नैरोजासो साहा बिफां लाबोनो सान्दों बुरजाथार बिफां लाबोगोन ना आंहा हायाबो बुरजाथार बेखायनो थाइबासोनि हरदो नामा थाइबानि हरगोन दे जायो होम्बालाय मोनखागोन ना नोंनाव नैरोजासो साहा बिफांखौ मोजां होम्बालाय ओमफ्राय साहा बिफांफोरखौ गायनायखौ माबोरै गायनांगौ लाबोग्रोमोना गायजाया ना औ बिदिबालाय दा बेलासिफ्राव लायनोसै आं

मोजां मोजांखा ना नोंना साहा बिफांआ औ आंहाबो हाया बुरजाथार ना गोबाङैनो नांगौ औ मोजां मोजांथार मोजां मोजां थारखा दा साहा बिफांफ्रा मोजां मोनबोआबा आंहाबो गायफैना लस जागोन ना फैसा गारबा लस जागोन औ आंहाबो एफाबां बुरजा साहा बिफांनि फैसा गारनाया लस जायो ना ओमफ्राय लाबोनानै सफ्थासे दोननानैसो गायजागोन होनदों नामा ए औ औ जायो हाफ्राबो बुरजाथार आंना बेखायनो बुरजा नांखागौ बिफांखौ ओमफ्राय नों न'आवनो थाबाय थागोन ना दा बिफांखौ लायबा मोनो औ न'आवनो थाबाय थाबानो जाबाय आं दा अथ' लानानै लायसिगोन औ दे